सब तो पैह्लें पानी बिच तैरने बास्तै सानूं तैरना आना चाहिदा होर अगर सानूं कोई बी अशंका ऐ कि तुस नेईं तैरी पाह्गे थाह्नूं किसे बड्डे बंदे गी अपने कन्नै जिसी ऑलरेडी तैरना आंदा ऐ उसी अपने कन्नै लेइयै जाना चाहिदा होर अपने आप गी जादा पानी दे अंदर बी निं लेइयै जाना कि तुस ओह् निं करो थाह्नूं कोई मतलब इ'यां डुबने दा खतरा निं होई जाए कि जादा पानी दे अन्दर जेइयै होर इक प्लेन तुसें जरूरी बनाना कि पैह्लें पानी च स्विमिंग करने बास्तै की पानी दे अंदर थाह्नूं मतलब अगर गे तुस ते ओह् निं होऐ की थुआढ़े कोला तैरा निं जाए अंदर पानी दे होर पानी दी क्वालिटी दा थाह्नूं पता होना चाहिदा कि इ'यां निं कि पानी पलूशन होए जां पलूटड गंदा पानी होए उस तरीके दा पानी निं होना चाहिदा होर इक एमरजेंसी आस्तै साढ़े कोल मतलब ऑक्सीजन बी होनी चाहिदी जां पूरा इक प्रॉपर प्लान होना चाहिदा साढ़े कोल एमरजेंसी बास्तै होर इस गल्ल दा बी तुसें ध्यान रक्खना कि कोई वेव पानी दियां जां जादा फॉस्ट निं पानी दा बहाव होए क्योंकि बड़े बंदे उ'त्थें बही जंदे पानी दे बिच अगर पानी दा बहाव जादा तेज़ होए होर रातीं दे टाइम थाह्नूं मैक्सिमम पानी च तैरना अवॉयड करना चाहिदा क्योंकि रातीं दे टाइम उद्धर विजिबिलिटी बड़ी घट्ट होंदी ऐ थाह्नूं सारें ई होर अगर कोई बी थाह्नूं डाउट लगदा ऐ कि उद्धर पानी दे बिच कोई जानवर ऐ जां कुछ बी इ'यां मगरमच्छ बगैरा जां कोई खूंखार मछली ऐ ते थाह्नूं पानी दे बिच नेईं जाना चाहिदा होर अगर वेदर बी खराब थाह्नूं लग्गा दा कि बारिश आह्ला वेदर ऐ जां कुछ बी इ'यां खराब जां ओह्दी बजह् कन्नै थाह्नूं पता कि पानी दा बहाव तेज़ होई सकदा ते तुसें ओह्दे उस सिचुएशन बिच बी पानी दे बिच नेईं जाना चाहिदा होर फ्लड बगैरा दे केस बिच ते बिल्कुल अवॉयड ई करना चाहिदा पानी दे बिच जाना क्योंकि पता कि बड़े सारे बंदे इ'यां पानी दे बिच बही सकदे होर